कक्राझारनि जिल्लायाव थानाय बिदिनो जायगाफोर बा बिदिनो दावबायग्रा जायगाफोर बुंनो थाङोब्ला जोंहा सरलपारा ओरै धीरबिल दिपलाइ बिदिनो गौरां पार्क बिदियावबो आरो ना बेफोराव जों दावबाय दावबायबाय थायो सरपारायाव थाङोबा जों बिदिनो गोबां बर' सुबुंफोरनि दकान होनाय बिदिनो दकान होनानै जानाय जिउ खुंनाय राहा लामा बेफोरखौ नुबोयो जोङो बिदिनो सरलपारायाव गोबां मानसिफ्रानो बेरायहैयो बिदिनो गौरां पार्कआवबो बिदिनो गोबां जोंनि कक्राझारनि मानसियानो बेरायो आरो ना बिदिनो धीरबिलावबो थाङो बिदिनो पिकनिक स्पट आरो धीरबिला मोनसे बिदिनो मानसिफ्रा थाङो इन्टरेस्ट लाहैयो बिदिनो पिकनिक माबा मोनसे पार्टि बा माबा मोनसे बिदिखौ बेफोर जायखौ लानाय जायो सरलपाराबाबो बिदिनो मोनसे पिकनिक स्पट जाहैबाय सरलपारायाबो गौरां पार्कआ बिदिनो मोनसे बेरायग्रा बिदिनो इन्ट्रेस्ट खालामग्रा मोनसे जायगा जाहैबाय बेहा बिदिनो सरलपारायाव जोङो गोबां मैदेरफोरबो नुबोनाय जायो बिदिनो लामाफ्रा गोबां गाज्रि हालोदनि सरलपारा